जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि बाइक चलाते समय हमें बहुत सारी सावधानियों को देखना पड़ता है और बहुत सी चीज़ों को समझ के बाइक चलाना पड़ता है और चीज़ों को ध्यान रखते हुए भी और बाइक को बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना चाहिए और बहुत ज़्यादा धीरे भी नहीं चलाना चाहिए एक लिमिट में ही चलाना चाहिए चाहे हम अकेले हों या हमारे साथ कोई और बैठा हो क्योंकि इस वक़्त में कुछ बताया नहीं जा सकता एक्सीडेंट वग़ैरह के बारे में कभी भी किसी भी तो और कुछ भी हो सकता है तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने हिसाब से ही बाइक चलाना चाहिए और कभी जैसे बाइक हम चलाते भी हैं तो कुछ जो महत्वपूर्ण जो कागज़ात होते हैं कागज़ पत्र वो हमें हमारे साथ में रखने ही चाहिए हम नहीं जानते कि किस कागज़ पत्र की ज़रूरत कहाँ पड़ जाए इस लिए हमें जो महत्वपूर्ण कागज़ है वो अपने साथ में ही रखना चाहिए या फिर हो सके तो उन कागज़ों की मोबाइल में एक फ़ोटो खींच के रख लेना चाहिए कभी अगर हम कागज़ पत्र साथ में नहीं रख पाते हैं तो और अभी हाल ही में तो हमारे जो नियम हैं वो और ही सक़्त हो गए है कि मतलब हम ओने शहर में भी अगर गाड़ी चला रहे हैं बाइक चला रहे हैं तो बिल्कुल अगर कही हमें ट्रैफ़िक पुलिस वग़ैरह ने पकड़ा तो हम को उसे अपने क़ानूनी पत्र दिखाना ज़रूरी ही है इसके चलते हमें बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी चाहिए और कभी हम किसी शहर के अन्दर से गुज़र रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा तेज़ बाइक नहीं चलानी चाहिए या फिर इस्कूल के सामने से जा रहे हैं तो धीरे ही गाड़ी चलाना चाहिए और कहीं अगर लिखा है कि आगे रास्ता संकरा है तो वहाँ धीरे चलाएं आगे दाया मोड़ है बाया मोड़ है तो ट्रैफ़िक के इन सारे नियमों को देखते हुए हमें बाइक चलाना चाहिए और इन सारी सावधानियों का हमें बराबर तरीक़े से उपयोग करना चाहिए ये हमारी जान के लिए ही है कि स्वस्थ रहें हम अच्छी बाइक चला सकें इस प्रकार जो सुरक्षा सम्बन्धी बातों को को ले कर हम बात करें तो हमें हमेशा हेलमेट लगा कर ही बाइक चलाना चाहिए अगर दो व्यक्ति बाइक चला रहे हैं या मतलब दो व्यक्ति बाइक पर हैं तो तो सामने वाले ने भी हेलमेट लगाना चाहिए और पीछे वाले ने भी हेलमेट लगाना ही चाहिए ये हमारी सुरक्षा के लिए ही है क्योंकि हमारे शरीर का जो नाज़ुक भाग होता है वो हमारा सिर होता है और एक्सीडेंट या किसी दुर्घटना में सिर को लगने से व्यक्ति की जल्दी मौत हो जाती है और यदि कोई व्यक्ति हेलमेट पहनता है तो उससे उसके सिर सिर का बचाव हो जाता है उसका सिर बच जाता है जिससे काफ़ी हद्द तक लोग एक्सीडेंट में जैसे दुर्घटना से बच जाते है तो इसका हमें ध्यान रखना ही चाहिए और जब हम सफ़र पर हों तो जो कागज़ पत्र की ज़रूरत पड़ती है उन्हें तो साथ में रखना ही रखना चाहिए और बाइक चलाते समय भी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम से कोई ग़लती तो नहीं हो रही है इस प्रकार की सावधानियाँ बरतते हुए हमें बाइक चलाना चाहिए